न'खरनि हिन्जावफोरा जेनेबा हौवाफोरखौ हेफाजाब होनाया जेनेबा बे हारसिंबो हानाय नंङा होननानै जोंङो अननानै बेखौ मा खालामनानै थानो होननानै जोङो थांफानाय जायो थांफानानै ओमफ्राय जोंङो जेखाय लायो ख'बाय लायो बे ख'बायाव दिरुं खानांगौ जेखायावबो दिरुं खानांगौ ओमफ्राय बेखौ जोङो लानानै थांङो हौवाफ्राथ' खबाय माबा खदाल लायो खदाल लानानै जेनेबा बिसोरबो थांफायो जों थांफानानै नाखौ बिसोरो जेनेबा जोङो दै दाहारनि थाखाय गिदिरनि थाखाय जोङो बारनो हाया मानो हाया जायो माब्लाबा दाहारनि थाखाय जोंङो ओमफ्राय बे गोथौ जायगायाव जोंथ' थांनो हाया नालाय हौवाफ्रा बिदिनो थांबाय गावसोरो बारनो हानायाव थांबाय बारनो हायियाव जों थांनो हाला ओमफ्राय जे बिदि दै फिसाफोरबा जोंङो थांफाबाय आरो हेफाजाब होबाय हौवाफोरजों ओमफ्राय जोंङो जा मोनो बेखौनो ज' ज' हमनानै लाबोनानै बिदिनो एखनबा दै गिदिरबा मानसि बुरजा थांबाय फिसाबा इसेल' थांबाय बेखौनो सारनानै लाबोबाय जोंङो सारनानै लाबोनानै गामला गुमला खदाल आरि मुसारि जेखाय खबाय लांङो लांनानै ओमफ्राय नाखौ मोनबा दैआ रानबा जोंङो लाबोबाय लाबोनानै दुगैस्रां लोबस्रां नाखौ ओरै सुनानै आरो सेरजों सुनानै जोंङो बेखौनो बाजाराव लाङो आरो ओमफ्राय जानो गोसोबा जाबाय एसेआ दोनबाय बिदिनो न'खर संसार जानाय नालाय एसे एनै संख्रि बानलुनि थाखाय जोंङो फान्नांगौबो जायोना समाव बेखौनो फानबाय बिदिनो संख्रि बानलु लाबोलायबाय आरो जोङो जा मोनो बेखौनो होननानै बिदि थाइसे थाइनैखौनो बुथुमनानै लाबोनानै ओमफ्राय न'आव लाबोनो दस्राफोर ओंख्रि सोलायनानै जानोबा जाबाय आरो जोंङो लाबोनानै बाजारनिफ्राइ लाबोनानै संनानै जाफिनलायबाय आरो बिदिनो